आमच्या वाठारांत वाडिल्या पर्यटकाचे गर्देक फावो तशी साधन सामु सामुग्री आसा जशी रावपा खातीर हॉटेल आसा खावपाची अशी खावपाची सुवीधा आसा आनी अशी ध वेग वेगळी वेग वेगळी सुवीधा आसात मागीर आक पर्यटकांक आकर्शीत करपी वेग वेगळे जागे आसात जशें समुद्रतट पर्यट समुद्रतट देवळां फोर्ट इगर्जी अशे वेग वेगळे जे वेग वेगळे जागे आसात जागे आसात आनी आमी ते जागे साफ साफ सुंदर दवरल्यारूच पर्यटक आमच्या वाठारांत येवंक शकतले ताकाच लागून आमी जाता तितले आमचो वाठार निवळ नितळ दवरचो आनी आनीक तांचे खातीर सुवीधा सुवीधा तांचे खातीर तयार करची